पहिलुका समझबै ने तऽ पहिलुका मिट्टी पर बिना खादो पानिके उपजा होइ छलै आब के मिट्टीमे एहन बज्र समान भए गेलै हँ जे बिना खाद पानि पर कोनो भी समान उपजिते नहि छै आब तऽ खाद पानि नहि देलक जब तक खाद नहि देलक तऽ साग सब्ज़ी होइते नहि छै तऽ आन मतलब गहूॅंम धान कतयसॅं भऽ सकतै कोनो भी हेबय नहि करै छै तऽ ओहि चलते जबतक खाद नहि परै छै यूरिया पोटास जाबन्तु रंगके खाद आबय छै मिक्सचर आबय छै सभटा मिलाके जहन परय छै तकर बादे कोनो भी फसल अपना भारतमे होइ छै किया तऽ पहिलुका धरती रहै उपजैत रहै जादा आब खादो पानि पर उपजा बारी नहि होइ छै किसान एतेक लगता लगा दै छै आ उपजैत काल घर नहि आबै छै तऽ किसान तऽ नैयांक गीदड़ बनि जाय छै की करतै लेकिन जे किसान छियै तऽ ओ कतय जेतै दिल्ली पंजाब हरियाणा कमाबै लए किसान तऽ अपन किसानेवला काज ने करतै अपना बाप दादाके संपत्तिक थोड़े छोड़ि देतै अपना बाप दादाके संपत्ति पकड़िकऽ ओकरामे जोताई कए कऽ बुनै छै लेकिन धरतीमाता जे अगर नहि बेसी चारों कन उपजै छै एको कन उपजि जाइ छै तऽ एक किसानके बाल बच्चाके कतौ आसरा नहि ने जाय परै छै अनाज के लेल अपन घरके अनाज तऽ खाय छै बाल बच्चा